हमारे समय में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा के समय में तो कुआँ था तो कुएँ में कुएँ कुएँ से पानी निकालना था तो हम मम्मी पापा बोले जाओ पानी पानी लेकर आओ हम बोले कि अरे कैसे पानी लेकर आएँ तो मम्मी बोली मेरी कि को जा रस्सी रस्सी रस्सी ले जाओ तो मने रस्सी ले जाइए एक बाल्टी ले गई तो बल्टी रस्सी को रस्सी बाल्टी में बांधे बाल्टी को फिर कुए में लटकाए उसको रस्सी से ऊपर खींच कर के हमको हम लोग कुएँ से पानी पानी निकाले बहुत परेशानी ओरसानी होता ता होता था तो हम लोग फिर अब हमारे हम लोग के समय में मोटर हो गया है मोटर हो गया है इस्टाटर हो गया है हम लोग तो अब नलकूप हो गया है उसी लोग हम तो उसी से चलाकर अपना पानी ओनी निकाल निकाल लेते हैं अब तो बहुत व्यवस्था हो गया हैं हम लोग को अब दिक्कत दिक्कत नहीं है पानी सब अच्छे से मिल जाता है निकल जा निकल जाता है पहले बहुत दिक्कत था लेकिन अब हम लोग को दिक्कत दिक्कत नहीं है वो कुआँ कुएँ में से अब कुएँ के जमाने ख़त्म हो गए इसलिए हम लोग कुएँ से पानी अब नहीं मिलता है अब ओ लोग मोटर है नलकूप हैं अब उसी में से पानी हम लोग अपने निकालकर इकट्ठा कर लेते हैं